हेलो हरी ओम हरी ओम ॿुधायो भेण जी जी जी जी कॾहिं महिल खपेव गाॾी भेण अच्छा तव्हां घणा माण्हू आहियो घणा माण्हू आहियो तव्हां भेण टे माण्हू आहियो ठीक आहे त भेण तव्हां जे लाइ नंढी गाॾी बि थी वेंदी सुभाणे सुभाणे हलिणो अथव बोम्बे घुमण लाइ त तव्हां खे सॼो ॾींहुं लॻंदो सुबुह जो ॾहें खां राति जो ॿारहें ताईं जी जी तव्हां खे छा छा घुमणो अथव हिते त तमाम सुठियूं सुठियूं जॻहियूं अथव चङा मंदर आहिनि चङियूं शयूं आहिनि जेके ॾिसण लाइक़ आहिनि हिते जीअं त इस्कोन टैम्पल थियो सिद्धीविनायक मंदर थियो माउंट मैरी चर्च अथव पर हिक ॾींहं में तव्हां पंज मंदर ऐं ॿ टे शयूं जॻहियूं घुमी सघंदा आहियो हिते खाधो पीतो तमाम सुठो मिलंदव तव्हां खे जीअं त हिते वड़ा पाव मिसल डोसो जाम कुझु आहे हा हिते वेझे में मार्केट आहे न साम्हूं न न न न हिते सस्ते में ॾाढा सुठा मार्केट बि अथव जिते सस्ते में सुठा सुठा कपड़ा मिली वेंदव तव्हां खे जीअं त पासे में लिंकिंग रोड आहे तव्हां उते चङी देर कपड़े जी ख़रीदारी करे सघंदा आहियो पंहिंजे घर परिवार लाइ हिक ॾींहं जो त भेण पंज हज़ारु रुपिया भाड़ो लॻंदव पंज हज़ार हेतिरो त थींदो न भेण मां तव्हां खे सॼो ॾींहं घुमाईंदमि ऐं इहे सभु मंदर टिकाणा जेके बि आहिनि सभु पासे पासे में कोन आहिनि चङो परियां परियां आहिनि तव्हां खाधे पीते लाइ बि किथे न किथे बीहंदव ई जी वध में वध तव्हां खां अठेतालीह सौ थींदव इन खां घटि न थींदउ भेण जी जी त तव्हां सुभाणे सुबुह जो ॾहें बजे ताईं रैडी रहिजो मुंहिंजो माण्हू ईंदव तव्हां खे वठण तव्हां खे कहिड़ी गाॾी खपे एसी गाॾी खपे न ठीक आहे ठीक आहे भेण सुभाणे सुबुह जो एसी गाॾी अची वेंदव ॾहें बजे तव्हां जे इते परमानंद आश्रम में न न न न भेण एसी गाॾी ई सोचे करे मां तव्हां खे ॿुधाई जी जी ठीक आहे भेण जय झूलेलाल